जय झूलेलाल असांजी मुंबई उपशहरु ज़िले में जामु सुठा सुठा अस्पताल क्लीनिक फॉर्मेसी सामुदायिक केंद्र आहिनि त असांखे हेॾी टेंशन न थींदी आहे असांजे सिहत जे लाइ असांजे हिते राजावाड़ी अस्पताल जामु सुठो आहे त हुते असांखे जामु सुठी तरह देखभालु कंदा आहिनि हुते जामु सुविधा आहिनि ऐं शेवा असांजे लाइ उपलब्ध आहे त असांजे सिहत लाइ जेको बि सुठो डॉक्टर आहिनि हुनन खे घुराए करे असांजो इलाजु कंदा आहिनि